म्हाका शिवपाची खूब आवड पयली साकून म्हाका शिवपाची खूब आवड हांव खूब कपडे शिंवताले युनिफॉर्म बरें बरें ड्रेस भुरग्यांचे ड्रेस पूण आतां म्हाका कामाच्या फुड्यान कांयच टायम मेयणा तरी सुद्दां हांव टायम काडून शिवपा बसता म्हाका खूब्ब आवडटा शिवपाक बरें बरें डिजायन करपाक भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांचे फ्रॉक बिस् हें कपडे सगळे शिवपाक म्हाका खूब आवडटा तरी सुद्दां हांव कसले करून टायम काडटा आनी शिवपाक बसतां आतां बरें बरें ड्रेस बरें बरें डिजायनाचे ड्रेस हे शिवपाक म्हाका खूब आवडटा तेन्ना हांव आतां हे शिंवतां पुरी प्रत्येकान अशें करपाचें की आपल्याक कशें ड्रेस आवडटा कितें तें शिंवपाचें अशें म्हाका दिसता शिंवणी शिंवणकाम कितलें सोपें एकदां कळ्ळें जाल्यार तें आपूण आपुणूच कळटा आपल्याक किदें जाय तशें वॉल्टरींग करपाक बिडींग करपा सगळीं करपा हें आपूण ओन आपल्याक कळपाक जाय आपल्यालेच तरी सगळें करपाक आपल्यान शिकपाक जाय टेलरींग हें सारकें इजी आनी सोपें काम आनी तेजेर खूब्ब जोडपाकूय मेळटा बरें तूं टेलर जालो जाल्यार बसून घरांक सगळें पयशाचो सारकें हें जाता आपल्याक कितें जाय तें हाडपाक करपाक मेळटा म्हणून सगळ्या भुरग्यांनी टेलरींग हें शिकपाचें अशें म्हाका दिसता